बचपनमऽ ई करियै जेकि जब ई हमर बहिन सब ई सामा चकेवाके जे खेला करय जे कहय सामा चकेवा एलै हँ तऽ ओकरा सबके देखियै पौती पेटारी ईसभ माटि कऽ बनाबै तऽ हमहूँसभ हाथी घोड़ा ईसभ जे छै से माटि लाबियै ढूँढ ढूँढके हाथी घोड़ा ईसभ बनाबियै पौती बनाबियै आ बढ़िआँ बढ़िआँ तितिरसभ बनाबियै बनाबियै तऽ ओ बनायके जे छै से हमसभ खेलियै तहिके बाद मतलब अपन अपन रंग रूप ओकर दियै आ किछु जे छै से जब भसबयकऽ टाइम आबय दू चारि पांच दिनमे तऽ भसायके ओकरा जे छै से जे अपन बनाओल जे निक लागय निकसभ ओकरा ओहिमेसँ किछु राखि दियै फोड़ऽ नहि दियै कहियै एकरा राख आँय तऽ ओकरा राखियै घरमे आ ओसभ रहय तब ओकरा कमसँ कम सालो भरि तक राखि लियै अगर अच्छासँ बनल छै अच्छा रङ्गल टिपल रहय ओ तऽ ओकरा सालो भरि रख लियै कि अपनासँ बनाओल छै अपनासँ इएह चीज रहय आओर प्रेरणा प्रेरणाक जे जहाँ तक रहलय प्रेरणा की रहलय प्रेरणा तऽ बस जिन्दगी तऽ अहिना चललय गरीबीसँ प्रेरणा रहय बहुत ई करू ओ करू लेकिन किछु